हैल्लो तुस टैक्सी कंपनी दा बोल्ला ने मिगी इक टैक्सी बुक्क करवानी ही मेरी ना फलाईट लेट होई गेदी ऐ ते में हून थोह्ड़ा लेट जाना ऐ ते हून मिगी अमर्जैंसी बिच्च इक टैक्सी चाही दी गै चाही दी ऐ हून ते रात दा समें ऐं इस बास्तै टैक्सी मिगी सेफ्टी आह्ली चाही दी ऐ कि ओह्दा जेह्ड़ा ड्राईवर ऐ ओह् बैल्ल ऐजुकेटिड दे कन्नै कन्नै सेफ्टी आह्ला बी होऐ ते शेफ्टी दा ध्यान रक्खै में इक लेड़िस ऐं तुसें पता ता है इक लेड़िस आस्तै अज्ज कल दी दुनियां मतलव कि फेस करनां किन्ना मुश्किल ऐ इक लेड़िस गी हर सुविधा दा ध्यान रक्खनें पौंदा तुसें बी थोह्ड़ा लेड़िस दा ध्यान रक्खनें पौंनां ऐ ते तुसें मिगी सेफ्टी प्रोवाईड़ करनें पौंनी ऐं ते पलींज़ मिगी इक सैंसटिव ड्राईवर दा ही मतलव की टैक्सी आह्ला बंदा भेजेओ ते मेरा घर दून ऐ दो घैंटे दी दो घैटे दा रस्ता ऐ फलाईट दा में तुसेंगी लोकेशन बी भेजी ओड़गी ते टाईम बी भेजी ओड़गी कि किन्ने बज़े ऐ लेकिन मेरा उत्थें कम्म ऐ कम्म ऐ मेरा जाना बी बड़ा जरूरी ऐ उध्दर नी तां मेरी फ्लाई अज्ज मिस्स होई जाना मेरा कम्म मिस होई जाना ऐ ते मिगी चाही दी गै चाही दी ऐ में तोआड़ा टैक्सी सर्विस दा बड़ा कम्म सुनें दा ऐ में तोआड़ी न ते में टैक्सियां न हून तुसें प्रोवाईड़ करनीं पौंनी मिगी टैक्सी हां जी में इक लेड़िस ऐ तुस समझी सकने तोआड़े घर बी लेड़िस बगैरा न तुसें पता ऐ कि लेड़िस दी सेफ्टी केह् ऐ राती दा मामला ऐ कोई दिनें दा मामला बी नी ऐ दिनें दा मामला ऐ मिगी पूरी पूरी सेफ्टी चाही दी तोआड़ा टैक्सी आह्लें दा बड़ा नाम सुनें दा कि तुस बड़ी अच्ची सर्विस दिन्नें मिगी बी उऐ जेही सर्विस चाही दी में सुननां गै नी चाह्नीं में अपनैं आप गी अक्सपिरिंस बी करनीं चाह्नीं की तोआड़ी टैक्सी दी सर्विस किन्नी अच्छी ऐ कुस किन्ना कस्टमर गी किन्ना अच्छा हैंडल करनें में सुनें दा तोआड़े सारें दे सारे उध्दर टैक्सी दे ओह्दे च इम्पलाए न सारें दे सारे बड़े सैंसटिव न बड़े अच्छे न में तां गैं तोआड़े कोल आई ऐं नेंई तां में होर कुदै बी जाई सकदी ही में तोआड़ा नाम बड़ा सुनें दा कि तुस बौह्त मलतव की मदद करनें होनें सारें दी सारें दी सेफ्टी दा ध्यान रक्खनें होनें ते मेरी इयै विनती ऐ कि तुस मेरा बी ध्यान रक्खेओ ठीक ऐ मिगी सेफ पज़ाई ओड़ेओ एयरपोट उप्पर में उऐ आक्खा नी कि में तुसें गी लोकेशन बगैरा भेजी ओड़गी ठीक ऐ मां भैंना सारें दे घर होंदियां न ते सारें गी पता ऐ सेफ्टी केह् चीज़ ऐ ते धन्यावाद बौह्त बौह्त जी शुक्रिया